कल्पना चावला सुनिता विलियम राकेश शर्मा एह् साढ़े ऐसे वैज्ञानिक होये न जिनें चंद्रमां पर जाइयै भारत दा नांऽ रोशन कीता असेंगी उंदे पर नाज़ ऐ होर बड़ी खुशी ऐ की साढ़े ऐसे वैज्ञानिक जिनें चंद्रमा पर चंद्रयान त्रैऽ गी सफल बनाया होर एह्दे कन्नै कन्नै असें इक्क सिक्खेआ बी मिलदी ऐ की कोई कम्म बी मुश्कल निं ऐ अगर इन्सान कोई करना चाह् तां चंद्रयान त्रैऽ इनें सफल बनाया होर इनें जेह्का कम्म कीता ते एह्दे उप्पर साढ़ा भारत दा नांऽ बी उच्चा होया चंद्रयान त्रैऽ गी सफल बनाने गितै इनें जेह्की अपनी मैह्नत कीती ओह् सारें गी सारे भारत गी इक्क प्रेरणा मिली इस कारण अस इनेंगी हर बेल्लै याद करगे रौह्गे होर जिसलै बी असें ई एह् चंद्रयान त्रैऽ दा चेता औग अस इनेंगी जरूर याद करगे चंद्रयान त्रैऽ गितै कल्पना चावला सुनिता विलियम राकेश शर्मा इनें बड़ी मैह्नत कीती होर जिन्नी बी इनें मैह्नत कीती भगवान इनेंगी होर बी उप्पर रक्खे की जे इनें जेह्की मैह्नत कीती ऐ ओह् सारे भारत आस्तै बड़ी इक्क गौरव दी गल्ल ऐ